जय झूलेलाल हा डेली योग करण सां जेका तव्हां मूंखो हुन मां पुछियो आहे की हिकु असांखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे शांती बि मिलंदी आहे और जेका असां योग में ऑक्सीजन वठंदा आहियूं और उन सां मन में शांती ईंदी आहे त उन सां असांजी ऊर्जा बि वधंदी आहे असां कुझु बि कमु कयूं या कुझु बि कयूं असां योग जे अंदरि अगरि बिल्कुलु पैजी वेंदा आहियूं त अगरि अधु कलाक जी योग कंदा आहियूं त उन खे असांजी हिकु त छा आहे असांजे शरीर में जेका ऑक्सीजन आहे पूरी वेंदी आहे शांती बि मिलंदी आहे ऊर्जा बि मिलंदी आहे ऐं असांखे बीमारी सां असां परे रहींदा आहियूं छोकी योग ई अहिड़ी हिकु शइ अहिड़ी आहे की असांखे दवा छॾिणी आहे त असांखे योग करिणो पवंदो ऐं योग सां असांखे हर शइ मिलंदी आहे त मां मुंहिंजो त चवणो इहे ई आहे की असां योग कंदा रहूं और पंहिंजी जीवनी जीअंदा रहियूं जय झूलेलाल